पहिले जमानामे देखियौ रोड आर पर टूटल फाटल रहै जायमे बजार दौरी करयमे बहुत कठिन होइत रहै पहिले जमानामे जाय नहि पाबैत रहिए दोकान दौरी करय लए खूब रोड टूटल रहय पानि लागि जाइत रहै रोड़ी पत्थर गरैत रहै टांग मे आब के ज़माना मे तऽ एते सुन्दर रोड बनि गेलै हन रोड पर से ऑटो चलै छै ऑटो पर चढ़िके लोक जाइ छै बजार दौरी करय छै अपन अपन काम रोज़गार करै छै मोटरसाइकिल चलै छै साइकिल चलै छै रिक्सा चलै छै मैक्सी चलै छै बस चले छै एतेक बढ़िऑं लागै छै आब जाइमे से नीके लागै छै बड बढ़ियाँ बड़ सुन्दर रोड बनल छै आब के ज़माना मे आब कोनो दिक्कत नहि होइ छै तहिया के ज़माना मे बहुत दिक्कत रहै गाड़ी घोड़ा चलैमे मुश्किल रहै ग पैदले लोक जाइत रहै ग पैदले आबैत रहै आब के ज़माना मे आइ काल्हि के ज़माना मे रोड बढ़िऑं बनि गेलै हन ओहि रोड पर गाड़ी घोड़ा जाइ छै ओहि पर जाय मे कोनो दिक्कत नहि होइ छै